ہاں سر بولیے جی سر میں ان کو فورا کردوں گا آ کر کے تو ایک گھنٹے کے لئے انتظار کریں جی سر بالکل میں ان کو آپ کے کمرے کا راستہ دکھا دوں گا اور آپ کی میٹنگ کا انتظار کرنے کے لئے بھی کہہ دوں گا سر آپ کی بہت بہت مہربانی سر میں فوراً انتظار کرنے کی معلومات انٹرویو کے آئے ہوئےامیدوارکو پہنچا دوں گا جی سر میں انتظار کرتے وقت ان کو اس کی معلومات دینے کا حکم بھی کروں گا جی سر میں ان کو آپ کی ملاقات کا منتظر ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپنی ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں جا سکتے ہیں سر خوش آمدید سر مینیجر صاحب میں یہ معلومات انتظار کرنے والا ہوں کہ عمیدوار کب تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا ہاں سر بہتریں بات ہے یہ میں ان کو ان کی معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار رہوں گا تاکہ وہ اپنے امتحان میں تیاری کرسکیں جی سر میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ کے کمرے کے قریب رہوں گا تاکہ ملاقات کے لیے ان کو آگاہ کر سکوں بے شک مینیجر صاحب آپ کی ہدایتوں کو پورا کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے انتظار کرنے والوں امیدوار کو میں بہترین خدمت فارہم کرنے کی کوشش کروں گا